आप तो जानते हैं कि हम शादियों में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार से मज़े करते हैं हम शादियों में जाने के लिए सबसे पहले अपने कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फिर हम अच्छे से तैयार होके शादी वाली जगह पर जाते हैं और शादी वाली जगह पे जाने के बाद हम वहाँ सभी लोगों से मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया होता है उसमें कई हमारे मित्र मित्रगण हमारे दोस्त भी शामिल होते हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं फिर हम वहाँ पर जो खाना खाते हैं और उसके बाद हम शादी में डांस करते हैं शादी में भी संगीत नृत्य के लिए हम क्लासिकल डांस को चुनते हैं और क्लासिकल डांस एक ऐसा डांस है जिसमें व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई भी भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ बिना वो उस डांस को किया जाता है और वह डांस व्यक्ति की कोई भी भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ किया जाता है जिससे डांस एक ऐसा है कि व्यक्ति जब यदि तनाव तनाव हो तो वह उस तनाव से मुक्त हो जाता है डांस करने से हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स आते हैं डांस के क्षेत्र में हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ गया है और डांस एक आर्ट है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनी भावनाओं को जागरूक करता है